रघुवीर शिवरवराम सत्यावन महादेव आनंद सीता सत्यवती माधवी आनंदी निलेश परेश विष्णू दामोदर दिगंबर नेत्रा सुदेश सोनम शिल्पा महेंद्र अलीशा अबदूत निधी सपना सुशमा निर्वेदा निर्वान गितांशू दक्षा ध्रिती किमया प्रियांशी संजना सगूण पांडुरंग सुभद्रा समृद्ध समर्थ रिद्दी तनश्का अनंत अनुराधा अमरेश सुची श्रनिका दुर्गाराम दिपा साई गौरव धनश्री सिद्देश कालिदास करुणा प्रियंका प्रणव वैष्णव प्रेमेंद्र प्रिया माया सिद्दी गंगा शरय माली अक्षता तेजस्वी स्वर विनय सुरज राजेश सुरेश कॅज्युटन एल्टन नारायण रमेश सुरेश फर्नांडीस शेटकर शेट शेख पाटणेकर पर्रकर पयरायकर सुक्तनकर दिसूजा काब्रल सावंत रॉड्रिगीश खान पठान प्रमोद गांवकर कुडचडकर गांवस गांवकर लोबो मायकल दिलायला जीत अरुलग